हैलो भैया अस्स सैल्ला तला तूं बोल्ला ने आं ते थुआढ़े रेस्टोरैंट बिच्च जेह्ड़ी बी कोई खास चीज बनी दी खास खाना बने दा पीजा बर्गर कोई बी ते तुस असेंगी उसी डिलिवर करू उड़ो ते ओह्दी पेमेंट तुस अगर आनलाइन चाहने जां ऑफलाइन ते अस्स तुसेंगी देई उड़गे